मैं सोनम बोल रही हूँ मझौवां से मेरी डॉक्टर कुछ दिनों से तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैंने आपको कॉल किया था अब मैं आपके यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ आप जानते होंगे नहीं मुझे पर किसी मतलब की पहचान वाले से आपका नंबर मिला है इसलिए मैंने आपको कॉल किया है दरअसल मेरी दो तीन दिन से जादा तबियत खराब है मुझे हल्का फीवर सा लग रहा है और जुखाम भी लग रही है तो इसलिए मैंने आपको क कॉल किया था तो आप क्या मैं आपके आप आ सकती हूँ मेरी दवाई करने के लिए जी जी जी जी जी तो आप जी जी वो क्या है कि मतलब की गले में जादा थोड़ा दर्द होने लगा है और सर्दी टाइप में जादा लग रही है मुझे तो आप एक काम करिए कि मुझे आप वो वो दवाईयाँ मतलब मैसेज में लिख दीजिए या फिर मैं मेडिकल के शॉप में चली जाऊँगी तो आप उनसे बात कर लीजिएगा तो वो मुझे टैबलेट दे देंगे

मतलब की कोई और परेशानी तो नहीं होगी मतलब की जैसे फ़ीवर आ रहा है तो कोई और बीमारी तो नहीं है मतलब मुझे काफ़ी दिन से हो रहा है तो मुझे ब्लड टेस्ट भी करवाना था तो वो भी आप अच्छा अच्छा तो आप हाँ तो मतलब डेट बता दीजिए मुझे की आप कब तक आ पाओगे उसके हिसाब से फिर देखूँगी जी जी जी जी जी जी जी ठीक है मैं आपको कॉल करती हूँ ठीक है आप आ जाइएगा तो फिर मैं आपके क्लिनिक दिखाने आ जाउँगी जी थैंक यू